से जानुवारि नैरोजा से नै जानुवारि नैरोजा बा थाम जानुवारि नैरोजा जिद' ब्रै जानुवारि नैरोजा स्नि बा जानुवारि नैरोजा गु